हेल्ल' औ मा खबरमोन आगै औ दखानावनो दं आङो नै मा माबा खबरमोन ए नाया दङ नाया दङ मा नाखौ नांगौ नोंनो दङ थुरि बालाबाथिया ओमफ्राय आरो नास्रायबो दं आरो दिनैहाय फख्रिनि गैयाहाय ओइ हाखर हालानिसो दैमानिया गैला दहाय फुङावनो बायना लांबाय दैमानिया नों एसे सिगाङाव फैनानै सोंफैयोमोनबा सोंहरोमोनबा मोनगौमोन ना दा बेलासियाव मोननो हानाय दे आं सासे मानसिनाव अर्दार हरखादों आंथ' बायस'नानैसो लाबोयो नालाय अ दे मोनगोन दे आङो लाबोनो होखादों बिसोरखौ दैमायाव बिसोरहा मालाय सानफ्रोमबो दैमायाव माबाहैयोना फुंनि बेलासिनि मोनबोयो आं बिसोरनिफ्रायनो बायनानै लाबोयो दा थुरि दं बालाबाथिया दं नास्राय ना सें दं दङ सिंगिबो दं सिंगि दं मागुर दं दामफोरा बेलेग बेलेग आरो नोंबा बबे मोनसे दामनिखौ लांगोन मागुरा फासस' किल' हाय सिंगियाबो एखे मागुरजों एखे बाजौ सेरसेआव अ दे लांफै औ सेरबेसे नांगौ दैमानि नाखौ आङो सेरथामल' अर्दार होबोदों जागोन दे लांफै फैसाया बाखि जानाय नङाहाय फैसाखौ नोगोद लानानै फैखा आंहा माइरं बायनांगौ ओंखाम ओंख्रि बायनांगौ गथ' गथाइनो जाहोनो नांगौ बाखि हरा ओं फैसाया लानानै फै गाज्रि दामोन दे आं बाखि दोननो हाया दे होनबा दा फैनानै लांफैदो